हाँ मैंने बैलगाड़ी की दौड़ बकरी की लड़ाई और मुर्गी की लड़ाई और जानवरों से संबंधित बहुत घटनाएँ देखी हैं जिसमें बैलगाड़ी की दौड़ की बात करी जाए तो हमारे घर में हमारे चाचा की शादी थी हमारे बड़े दादा जो हैं वो मतलब पहले बैलगाड़ी की दौड़ लड़ा करते थे हमारे दादा को चार पाँच गाँव में हराने वाला कोई भी नहीं था हमारे दादा के पास दो बैल थे एक का नाम भूरा और एक का नाम कल्लू था जो हमारे दादा बताते थे कि कैसे करते हैं फिर और ये भी बताते कि शादी के टाइम पे दौड़ कराई जाती थी इसमें बैलों को बहुत तो मतलब कई गाड़ियाँ होती हैं कई गाड़ियों में देखा जाता है कि कौन जीता है तो हमारे दादा जितने के लिए बैलों की पूँछ में अपने दाँतों से काट लिया करते थे तो बैल जोड़ से भागा करते थें और हमारे दादा बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बैलों से प्यार करते थें उनकी खिलाई पिलाई सब कुछ करा करते थे उनको घी पिलाया करते थे भूषी खिलाया करते थे और उनकी बहुत देखभाल करते थे हाँ बस लड़ाई के टाइम थोड़ा उनको दर्द दिया करते थे पर वो उनसे प्यार भी बहुत किया करते थे बकरियों की लड़ाई की जाए तो बकरियाँ हमारे घर में थी कभी कभी वो अपनी खाने के लिए लड़ाई किया करती थीं जैसे कि हमारे घर में ढोलू और भोलू नाम के दो बकरे थे वो आपस में ही लड़ा करते थें उनका मतलब कुछ नहीं हुआ करता था पर वो फिर भी लड़ा करते थे पता ही नहीं उनको लड़ाई में क्या सूझती थीं और मुर्गो की लड़ाई अगर देखी जाए तो मैंने अपने गाँव में मुर्गो की लड़ाई भी देखी हैं जो आजू बाजू वाले घर वाले होते हैं वो मतलब आपस में लड़ते हैं और आपस में कैसे लड़ते हैं वो मुर्गो को लड़ाई कराते हैं मुर्गो को दारू पिलाकर के लड़ाई कराते हैं और मुर्गी की जीत तब होती है जब पहला मुर्गा दूसरे मुर्गा की ऊपर बैठकर के उसकी जो केस होती हैं जो लाल कलर का वो होता है उसे केस कहते हैं उस केस को काट कर के थूक दें तो सामने वाला मुर्गा जो पहले करता है वो जीत जाता है और बकरियों का तो मैंने बता ही दिया मैंने बैलो की भी लड़ाई देखी हैं बैलो की लड़ाई अगर बता दें तो हर साल गोवर्धन पूजा में दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन बाद ही गोवर्धन पूजा जब होती है तभी यह पूजा के दौरान जो ग्वाले होते हैं ग्वाले अपने अपने बैलों को लड़ाते हैं जिन्हें पड़ा भी कहते हैं और लड़ाई में जो जीतने वाला होता है उसे कम से कम एक एक लाख के आसपास इनाम दिया जाता है तीन रकम होती है तीनों रकम को मैंने सामने से देखा है लड़ाई भी मैंने देखी हैं और इन सबसे मुझे यहाँ जो समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ कि इससे जानवरों को बहुत तकलीफ होती हैं भले ही आप किसी से प्यार करते हैं औ प्यार करने के बावजूद आप उन्हें दुख तकलीफ कष्ट और पीड़ा तीनों चीज़ें दे रहे हैं पर ये नहीं करना चाहिए अगर आप प्यार करते हैं तो उन्हें प्यार से रखना चाहिए ना बैलगाड़ी की दौड़ करानी चाहिए ना बकरी को लड़ाना चाहिए ना मुर्गो को लड़ाना चाहिए इससे जानवरों को तकलीफ होती हैं वो करती क्यों हैं क्योंकि वो मरता क्या ना करता है डर के मारे वो ये सारी की सारी चीज़ें करा करते हैं